आथिखालाव गोबांथार केमिकेल होनानैहाय जोंनि मिथिंगानि हाफोरखौहाय खहा खालामबाय नस्थ' खालामबाय दिनैहाय दानि मुगायावहाय बिदिनो गोबांथार मुलि होनानैहाय दिनै मैगं आबादफोर मावो आरो बे आबादा मुलि होजेन्नाय समावल' मोजाङै जागोन नाथाय उनावहाय लासैनो बै हाफोरा नस्थ' जालाङो आमफ्राय उनावहाय आबाद मावबाबो मोजां जानो नागिरा जाउनाव जों गोबांथार जों जेंनाजों जों जुजिनो गोनां जादों जोंनि थांनानै थानाय दानि सुबुंफोरा गोबांथार बिदिनो बिगियाननि आदबजों दिनै आबाद मावो आमफ्राय नाथाय जोंनि थांनानै थानाय माबाफ्रा दिनैहाय गाज्रि माबाजों थांगासिनो दङ दिनैहाय जों मुलि होनानैहाय आबाद दिहुन्नायखाय जोंनि देहाफोरा दिनैहाय गोबांथार बिदिनो बेराम आजार आरो नोरजिया जानांबाय बै मुलिनि माबाफोरानो जोंनि देहायाव हाबनानैहाय जोंनि देहाखौ दिनै नोरजिया दिनै लोरबां खालामबाय जाउनावहाय जों दा गोबांथार जेंना दिनै फोरजोंहाय गोबां मोगा मोगि जानांबाय आरोखि आमफ्राइ दिनैहाय जोंनि आबाद फोथारफोराबो हा फोराबो दिनैहाय आबाद मावबाबो जाला मानोना गोबांथार सिगाङावहाय मुलिफोर बाहायबाय नालाय बेनिखायनो बै मुलिनि गेजेरजोंहाय बैफोर केमिकेलनि गेजेरजोंहाय जोंनि हाफोरा दिनै नस्थ' जाबाय खहा जाबाय बेनिखायनो दा जों आबाद मावब्लाबो जेरैबायदि मोननांगौमोन बेबायदि मोननांगौखौ जों मोन्नो हाला आरोखि जेरैबायदि जा जा मोन्नो हास्थायदोंमोन आसा खालामदोंमोन बेबायदि मोनला बेनिखायनो जोङो दायो बैफोर केमिकेल बुस्थुफोरखौ जोंनि हायाव होयालासिनो दिनैहाय जोंनि मिथिंगानि जे माबा हासार जेरैहाय गोबोरखि हासार दाउखि हासार बोरमा खि हासार बेफोरखौ होनानैनो जों आबादखौ मावोब्ला जों मोजां मोजांसिन जायो मानोना बेफोरबो मोजां जोंनि आबादावहाय हासारखा आबादावहाय जाहोखायो बेफोर माबाफ्राबो गोबोर खि हासार मैसो मैसो खि हासार मोसौ खि हासार आमफ्राय दाउखि दाउखि बेफोरो हासारखा बेनिखायनो बैफोर केमिकेलखौ बाहायालासिनो बेफोरखौ बाहायोब्ला जोङो साबसिनैहाय जों माबानो हागोन जोंनि हाफोराबो खहा जानाय नङा जोंनि देहाफोराबो बैफोर जेंनाजों जों बैफोर जेंनाजोंहाय मोगा मोगि जानांनाय नङा आरोखि